आज भारत के सामने बोहोत सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं उनमें से एक है जनसंख्या भारत कुछ ही समय पहले चाइना को पीछे छोड़ कर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है जागरूकता न होना भारत के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती जो कि प्रदूषण भारत बहुत ज़्यादा प्रदूषित देशों में से एक है भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से भी एक है भारत के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो कि है बेरोज़गारी भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण लोगो को यहाँ पर बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है सरकार इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है सरकार द्वारा बहुत सारे स्कीमें चलाई जा रही हैं जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से प्रयास किया जा रहे हैं